हमरा ओलावरसँ बात करैत छियै हमरा पाँच बजे फ्लाइट लेबाक यए अहाँ तीन बजे आबि सकैत छियै अगर आबि सकैत छियै तऽ सेहो कहू आओर नहि अगर नहि आबि सकैत छियै तऽ सेहो कहू की यौ अहाँ कहने छलियै नहि एलियै से आब एकर या तऽ अहाँ भुगतान करू या तऽ हम पैसा नहि देब